औ हेल' आमफ्राय दंनाय मानि नों माबामोन नामा राजुमोन नामा औ आखायसो सिनायनो हमनो हाहां हाहां मोनदों जायगानि मानसिखौ नाम्बार सेभ गैयैखाय आमफ्राय माबायदि माबायदि सोलिगासिनो दामानि डेभेलपमेन्टनि सायाव जायगाफ्राव

सिगां सिगांनिफ्राय साबसिनाव फैबाय ना होनब्ला दा मानि औ औ आमफ्राय बे सोलोंथाइ इडुकेसन बायदिसिनानि माबा बेनि सायावलाय माब्रै माब्रै जाखो दामानि

औ औ औ जोंनिजोंबो सेमआनो होनला आपडेट जाबोगासिनो आरो जानायालाय मोजाङानो होनब्लाथ' र' बेरायनो थांथारगोन आं नोंथां नोंसिनाव

नोंबो फैदो डाइरेक्टनो माब्लाबा

मोजाङैनो दं औ औ दे होनब्ला नोंथां